हेलो गुड आफ्टरनून मैम जी मेरी वेडिंग प्लानर के यहाँ बात हो रही हमारे यहाँ न तीस जनवरी की शादी है मेरी तो उसके लिए मुझे ना थोड़ी वेडिंग से लेकर मतलब जो डेकोरेशन वगैरह उससे थोड़ा डिस्कस करना था नाइट की है नहीं वैसे कुछ सोचा तो नहीं है मैंने कहा आपको कुछ नए इसमें अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है तो उसके से आप कुछ बताओगे तो अच्छा रहेगा हमको हल्दी मतलब हल्दी से लेकर एंगेजमेंट हल्दी आल से लेकर शादी रिसेप्शन तक सब चाहिए था पूरा एक ही इसमें बुक करवाना है अच्छा अच्छा हाँ

अच्छा हाँ तो मतलब इसके चार्जेस वगैरह कैसे रहेंगे अच्छा और डेकोरेशन के लिए मैटेरियल सब आप लोग का ही यूज़ होगा ना हमको तो उसमें कुछ हाँ हाँ हाँ जी जी हाँ अच्छा नाइट का अलग लगता है क्या चार्जेस अच्छा हाँ नही एंगेजमेंट हल्दी जो है वह तो हमारा मतलब डे में ही है तो उस हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ जी जी जी हाँ ठीक है फ़िर मैं ना पर्सनली आकर आपको मिलकर आपका ऑफिस कहाँ पर है वैसे अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है वेलकम